जैसे जैसे कि हमारी सास हैं वो हम वो बीमार हैं उनकी हम लोग अच्छे से देख रेख कर रहे हैं देखभाल कर रहे हैं उनकी दवाई हमलोग कर रहे हैं और यहाँ से जब हमलोग अस्पताल जाते हैं तो वहाँ हमलोगों कोई सुविधा नहीं मिलती है और जो है कि अच्छे से दवाई लोग नहीं देते हैं पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है डेढ़ लाख रुपैया लग गया लेकिन उनको आराम नहीं मिला है उनकी सेवा देखभाल हमलोग करते हैं जब अस्पताल जाते हैं तो वहाँ कि नर्स वहाँ के डॉक्टर समय से नहीं आते हैं न समय से एम्बुलेंस भेजते है हमलोगों को जाने में परेशानी होती है और हमारी सास का तबीयत ठीक नहीं है वो हमेशा बीमार रहती हैं दवा लंबे समय से चल रही है और वहाँ के डॉक्टर पैसा लेते हैं दवा ठीक से नहीं कर रहे हैं कोई सुविधा नहीं है वहाँ की नर्स और डॉक्टर जो है कि समय से आते नहीं हैं समय से देखभाल नहीं करते हैं पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है एम्बुलेंस समय से नहीं आता है वहाँ कि सुविधा अस्पताल की सुविधा हमको समझ में नहीं आती है और जो है कि हम दवा हम लंबे समय से कर रहे हैं उनको आराम भी नहीं हो रहा है उनकी देखभाल भी हमलोग कर रहे हैं और वो हमेशा बीमार रहती हैं